औ बे फालांगिनि अनगायै आंहा गुबुन आलादा फालांगि दङ मानोना आङो जि दायो जि दानानै जिखौ आङो फानो जेरखम गामसा दायो दख'ना दायो उल सादोर दायो जोमग्रा सादोर दायो बेबायदि दानानै आङो गुबुन आलादा फालांगि खालामो आरो ओमफ्राय दाउ दाउ फिनानै माब्लाबा माने थोजासे जानो हाया मानोना होनबा दाउफ्रा बेमार जायो एखम्बा माब्लाबा बेमार जायो थैयो मालाबा बिदिनो नांगौ बायदि बाजार जाया अखम्बा आप दाउन बाजार जायो खम बिसि जायो दामफ्रा बेबायदिजों माने दाउ फालांगिजों थोजास माने जोंनाव सुबिदा माबाया जाया आरो बेनिथाखायनो आङो आलादा फालांगि खालामदेरनांगौ जायो आलादा फालांगियानो जाहैबाय आङो दाउल' फिनायजों थोजासे सुबिदा जायिनि थाखाय माने अमा लादेरनांगौ गोनां जायो मोसौफोर लादेरनांगौ गोनां जायो मालाबा माने जुमाय जुमाय सङो आङो जुमाय संनानै फानो गंसेयाव बिदिनो बिदैखौ हमबा सायत्ताखा फानो अखम्बा आरो बेखौ बिदैखौ जुमायखौ मावनानै गोरान खालामनानै दिरुन्नानै बेखौ बिदिनो गंसेयाव आङो माब्लाबा सत्तुर ताखा आसि थाखा बथलाव बिदिआव फानहरो बेबायदि आं खालामदेरनांगौ गोनां जायो आरो मा दाउजोंथ' मारै थोजासे फालांगिया जानो हाला नालाय बेबायदि आलादा फालांगि खालामदेरनानै लायो आरो आं आरो बेजों लोगोसे मालाबा जि दानोसै उल सादोरफोर गोजां बोथोर गोजांनाय सिजोनाव उल सादर नांगौ गुदुं जि नांगौ बेफोरखौ आं दायो फानो दख'ना दायो दख'ना दानानै फानो माब्लाबा बिदिनो मायदिनि दख'नाफोरखौ आगर गोनांफोरखौ बिदिनो दुइ हाजार बा बार'स' तेर'स' बिदनफोरखौ बिदिखौ फानो आङो दखनाफोरखौ आरो बिदिनो गामसा दायो गामसा दानानै बिदिनो तिनस' आरायस' मालाबा फाकुवानि माबाफोरखौ बिदिया फानो आरो पाहाराव दानियाथ' पाहाराव माने गामसायाव पाहार आगर लादेरबा दोंसेयाव माने फास्स'खोनो आं बिबायदि फानो आरो जिखौ दानानै बिदिनोसै बिदिनो मावो आरो आङो बिदिआवनो फोजोबनाय जाबाय आं